हैलो एह् कॉलोनी दा बोला दे शाह् होर डिस्पोजेबल आह्ले एह् जनाब शाह् जी साढ़े घर ब्याह् हा मुड़े दा एह् महाराज शाह् जी तुसेंगी ब्याह् थल्लै धीरती बाकफी ऐ तुसें मेरे कन्नै अच्छा ठीक ऐ अच्छा मिगी चाहिदे हे डिस्पोजेबल समान आहो प्लेट चाहिदी ही कोई पंज सत्त सौ ते गलास कोई दं'ऊ ज्हार हारा ते चिम्मचे डूने बगैरा सब कुछ हां जी ते प्लेट थुआढ़े कोल केह्ड़े केह्ड़े मेल प्लेट ऐ अच्छा ते इक प्लेट ओह् बी औंदी नी जेह्ड़ी टिक्की शिक्की खंदे न लोग ते अच्छा ते ओह्दा टिक्की आह्लियें दा केह् रेट ऐ अच्छा पंजाह् रपेऽ दा ते गलास एह् पानी आह्ला इक काफी आह्ला बी चाहिदा मिगी सौ रपेऽ दा किन्ने पीस होंदे इक च अच्छा त्रीह् पीस होंदे ते अच्छा चम्मचे चमूचे बी डूने बी सब किश थ्होई जाह्ग न एह् ठीक ऐ में कल औगा शामीं लै ठीक ऐ ते में कल कल गै पाई लैगा सारा समान खरी